रांदि खेॾण सां ॻोठ वारनि माण्हुनि खे कई तरह जो फ़ाइदो मिलंदो आहे रांदि खेॾण सां शारीरिक मानसिक और समाजिक विकास सां उहे जुड़ी वेंदा आहिनि रांदि खेॾण सां शारीरिक स्वास्थय में सुधार थींदो आहे नियमित रांदि खेॾण सां शरीर में ताक़त लचीलोपन और सहनशक्ति वधदी आहे हिन सां शरीर तंदुरुस्त बि रहंदो आहे औरि बीमारियूं सां बचाउ थींदो आहे रांदि खेॾण सां मान मानसिक तनाव बि घटि थींदो आहे रांदि खेॾंदे खेॾंदे मानसिक मानसिक ताक़त सक्रिय थींदी आहे जिन सां चिंता औरि तनाव घटि थींदो आहे इहे हीअं मानसिक तनाव खे दूरि भॼाईंदी आहे औरि मानसिक संतुलन खे ठाहे रखंदी आहे रांदि खेॾण सां ग्रामीण ॻोठनि जे इलाइक़नि में मेल मिलाप और एक एको वधंदो आहे